हैलो मां आरती ॻाल्हाए रही आहियां मां तव्हांजे हितां हिकु ड्रेस ऑडर कई आहे पर हूअ मूंखे हाणे न खपे छाकाणिरऋ त उअ ड्रेस मां हिकु शादीअ में वञण लाइ घुराई हुई पर मुंहिंजो शादीअ में वञण जो प्रोग्राम घर जे हालति मुजब रद्द थी वियो आहे इन करे मूंखे हिन ड्रेस जो हीअंर खपो कोन्हे महिरबानी करे तव्हां मुंहिंजी इन वॻे जो ऑडर रद्द करण जी महिरबानी कंदा तव्हांखे तकलीफ़ ॾिनी आहे इन लाइ माफ़ी चाहियां थी